हावें दोन फावटी ग्रहालय म्हणजें प्लॅनेटोरीयमाक भेट दिल्या पयले फावटी हांव बडोदा हांगासर गेल्लो आनी तेचे उपरांत बॉम्बे नेहरु प्लॅनेटोरीयमांत गेल्लो दोनूय कडली सिस्टीम सादारण सारकीच आसा प्रत्येक दोन तीन म्हयन्यांनी थंय शो बदलतात पुणून खूब बारीक विचार करून लक्षांत येयल्यार की ते शो तयार करप तितलेंशें सोंपे ना म्हणजें आतांचें जें सिनेमा काडटात तशें तें करप शक्य ना कारण एका गोल अशा रुमांत म्हणजें वयलें जें छत आहा तें गोल आसता आनी तेज्या पोंदा बसून तुमी वयर तकली करून आकाशांत बसला भशेन सगळें तें पळोवपाचें ही खरी मज्जा येता म्हाका उगडास येता त्या प्रमाण बडोदा जेन्ना हांव गेल्लो तेन्ना ग्रह दाखयताले आनी ग्रहाची थंयसरली स्थिती त्या ग्रहाचेर कशी स्थिती आसतली आनी म्हाका उगडास आसा हळू हळू तेंच्यांनी जेन्ना नॅप्चून दाखयलो तेन्ना त्या प्लॅनेटोरीयमांत जी एयर कंडिशनीग सिस्टीम आहा ती इतकी थंड केल्ली की आमकां तें थंय फील जालें की खरोखर खूब थंड खूब थंड अशें म्हणजें अशा पद्दतीन खूब कितें कितें दाखोवं शकता प्लॅनेटोरीयमांत किंवा खरोखर आकाश दर्शन जें म्हणटा तें प्लॅनेटरोयमांतसून भुरग्यांक दाखोवंक शक्य आसलें जाल्यार तें चड रोखडें लक्षांत येतलें त्या दृश्टीन अशें एकादें प्लॅनेटोरीयम गोंयांत आसचें किंवां ह्या भुरग्यांक खंयच्या तरी प्लॅनेटरोयमांत व्होरोन आकाश दर्शन दाखोवपाचें अशें म्हाका दिसता